घरके पिछुआड़मे चिड़िआँसब गाछ बिरिछ जे छै ओहिमे चहचहाबै छै मने हुनका कौआ मैना मने बटेर मने ईसब जे छै से गाछपर रहै छै सुग्गा मने ईसब सबटा रहै छै कचबचिआ ईसब चिड़ै चुनमन जे छै से बहुत रहै छै फुलचोभी ईसब रहै छै ईसबके

खिलाबैके लिए एहिमे रोटीके टुकड़ा मने रोटीके टुकड़ा देल जाए छै मने सुग्गाके लिए जे छै से थोड़ा सा चना जे छै से एकटा कटोरीमे दैके देल जाए छै मने सुबह ईसब जे छै से आओर पानि जे छै से कोनो कटोरा आओरमे पानि राखि देल जाए छै ओ कब जब भी भेल लोल लोल लगैके पानि पी लै छै मने बहुत अच्छा चिड़िआँसब सबटा गाछ बिरिछपर चहचहाबै छै कोयल भी रहे छै कोयलके भी आवाज बहुत मीठा लागै छै मने ओ रातिमे भिनसरामे ओ कुहुकै छै कोयल तऽ बहुत अच्छा मतलब लागै छै मने

चिड़िआँसब बहुत प्रकारके चिड़िआँसब जे छै से गाछ बिरिछपर जे छै से घुमै छै मने चिड़िआँसब चहचहाबै छै सुनैमे अच्छा लागै छै मने चिड़िआँ जब आवाज दै छै तऽ भिनसरामे आवाज दै छै तऽ बुझै छै सुबह सुबह भए गेलै यऽ चिड़िआँसे बहुत फायदा भी छै चिड़िआँ जे छै से आवाज सुनैमे बहुत मीठा कोयलके आवाज सुनैमे बहुत मीठा लागै छै कौआके थोड़ा कड़क लागै छै मने आओर मैना आओरके ईसबके बहुत चहचहाबै छै बगीचामे तऽ सुनैमे बहुत बढ़िआँ लागै छै मने कचबचिआ कचबचिआ जे छै से ई चहचहाबै छै तऽ इहो सुनैमे लागै छै पहिले जमानामे फुद्दी फुद्दी जे छै से ओ घरमे जे छै से खोता लगैके रहै रहै आबके आबके समयमे जे छै से बहुत कम मात्रामे देखैके लिए मिलै छै मने आओर बहुत प्रकारके जे छै से चिड़िआँसब सबटा जे छै से बिरिछपर जे छै से एँ चहचहाबै छै आमके बगीचामे जे छै से एँ उँ खिलखिलाबैत रहै छै चहचहाबैत रहै छै चिड़िआँके सुनिके आवाज जे छै से मधुर मधुर आवाजमे जे छै से मीठा मीठा आवाजमे जे छै से चिड़िआँसब आवाज दै छै ओ आवाज सुनैमे बहुत मीठा लागै छै आओर सबके मीठा लागै छै सुनैत सुनैत चिड़िआँसे जतेक कीट पतङ्ग ईसब होइ छै सब वएहसब खाइ छै रोटीके टुकड़ा भी खाइ छै दाना ताना भी जे छै कौआ जे छै से बेसी कै के रोटीके टुकड़ा जे छै से खाइ छै कौआ आओर सब मैना जे छै ईसब कीट पतङ्ग ईसब जे छै से खाइ छै मने आओर पानि जे छै से कटोरा बाल्टी ईसबमे पानि रहै छै मुँह डुबैके जे छै से पानि पी लै छै मने आओर घरके पछुआड़मे जे छै गाछ जे छै ओहि गाछपर जे छै से चिड़िआँ चहचहाबैत रहै छै सुनैमे अच्छा लागै छै मने तऽ भिनसरामे जे छै से आवाज दै छै तब लोक बुझलक कि से ई जे छै से सुबह भए गेलै हँ सुबह उठना चाही मने चिड़िआँ बोलै छै बहुत बढ़िआँ मतलब बुझलक सबेरा भए गेलै यऽ मने बहुत चहचहाना बहुत सुन्दर लागै छै